हमारे प्रयागराज ज़ीले में तो बाहर से घूमने बहुत बहुत लोग दूर दूर से आते हैं ख़ास तौर पर वहाँ पर स्नान करने के लिए अभी तो कुम्भ का मेला चल रहा है तो कुम्भ के म मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नहाने के लिए कि चलो भाई नहावन होता है एक महीने के अंदर कई नहान होता है तो दूर दूर से लोग आते हैं नहाने के लिए अभी एक ही मकर संक्रांति का नहावन होता है शिवरात्रि पर भी होता है बसंत पंचमी पर भी होता है ऐसे बहुत से नहावन होते हैं तो इन सब पर्व पर लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पर नहाने के लिए अब इन सभी लोगों के लिए सुविधाएँ तो भाई सरकार ने बहुत कर ली लेकिन पहले सुविधाएँ नहीं थीं पहले ना तो गाड़ी मोटर खड़ा करने के लिए जगह थी ना तो उतना होटल वग़ैरह था और ना तो वहाँ पर सही से कोई सुविधा भी थी मतलब घाट वग़ैरह कुछ अच्छे से बना नहीं था लेकिन अब तो सरकार ने बहुत अच्छा अच्छी सुविधा निकाल दी है

और उसके बाद होटल में रहने के लिए रात में रहने के लिए व्यवस्था भी हो गई है और घाट पर भी होने सोने के लिए वहाँ पर खाने पीने के लिए घाट पर भी बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएँ हो गई हैं शौचालय की व्यवस्थाएँ हो गई हैं कपडे बदलने के लिए व्यवस्थाएँ हो गई हैं भोजन लेने के लिए व्यवस्थाएँ हो गई हैं बिजली बत्ती और हर एक मतलब जिस तरह से इन्सान को ज़रूरत होती है कहीं घूमने टहल स टहेलने के समय जिसकी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह सभी चीज़ों की व्यवस्था की जा सके सरकार ने हर हर एक तरह से मतलब अपनी तरफ़ से पूरी व्यवस्था की है कि किसी को कोई दिक़्क़त ना हो जैसे कि घूमने टहलने के लिए गाड़ी मोटर की व्यवस्था और नहाने धोने के लिए जगह की व्यवस्था उसके बाद कपड़े भाई लेडीज का तो उन लोगों के लिए ज़रूरत है कपड़े बदलने के लिए व्यवस्था तो वह वह भी सरकार ने की हैं कि लेडीस हैं तो उन्हें अलग से घेरेदार में व्यवस्था दी गई है होटल है उसमें रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है कि अच्छे अच्छे होटल है जिसमें खाना पीना हाँ थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा है लेकिन खाने पीने में फिर भी व्यवस्था है अगर आपके पास पैसा है तो आपके लि पास हर एक सुविधा है घाट पर भी पहले बहुत ज़्यादा गन्दगी रहती थी लेकिन अब देखें तो एक दम साफ़ सफ़ाई अच्छे से रहती है भीड़ भी बहुत ज़्यादा वहाँ इकट्ठा होती है प्रयागराज में एक से एक नहावन होते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर सजावटें भी होती हैं एक एक से केमरा और हर एक चीज़ की सुविधा हो गई है अब पहले की तरह नहीं है पहले ऐसी सुविधा नहीं थी लेकिन अब ऐसी सुविधा हो गई है तो हमें तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए तो सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी सुविधा लोगों के लिए निकाली हैं और ख़ास तौर से उन भाई बहनों के लिए जो इतनी दूर दूर से आते हैं हमारे प्रयागराज में नहाने के लिए उन लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्था वह वह सरकार ने हमारे कर दी हैं आते हैं दूर दूर से नहाते हैं धन्यवाद बोलते है और वहाँ पर सभी लोग मतलब पंडा लोग भी रहते हैं जो वह मतलब कोई सी तरह की दिक़्क़त हो तो वह पंडा लोग देखभाल भी करते हैं अब जैसे कि भाई धर्मशाला है बहुत सा धर्मशाला भी बनवा दिए हैं रुकने के लिए खाने पीने लिए वहाँ पर घूमने टेहेलने के लिए अगर गाड़ी मोटर की व्यवस्था नहीं है तो पैदल भी बहुत लोग घूम टहल लेते हैं हर चीज़ की व्यवस्था हो जा हो चु हो चुकी है